मां तिरुपति बालाजी दर्शनु करणु वियो हुअमि हुते मूंखे ॾाढी ॻाल्हाइण ॿोलाइण में तकलीफ़ पिए पेई भाई मुंहिंजी कोई सिंधी गुजराती हिंदी भाषा उन्हनि खे समुझ में न अचे पेई उन्हनि खे ॻाल्हाइण मूंखे इंग्लिश में थोरो समुझ में अचे पियो भई रस्ता पुछण में ऐं कहिड़ी बि वस्तु वठण में कोई मूंखे ख़्यालु काने पिए कोन पियो अने प्राइस में बि तकलीफ़ पिए थी पोइ इंग्लिश में उहो समुझनि पिया अने कोई पसंदि वञा पोइ हरेक रीते मूंखे तकलीफ़ पिए पेई इहो तिरुपति बालाजी